ٹکنالوجی نے دہلی کے تعلیمی نظام کو مختلف طریقے سے متاشر کیا ہے جیسے آن لائن تعلیم کا انتشار کرونا وائرس کے باعش آن لائن تعلیم کا انتشار بڑھ گیا ہے دہلی میں بھی آن لائن تعلیم کے منصوبے بڑھ رہے ہے جو طلبہ کو گھر بیٹے تعلیم حاصل کرنے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں ای لرننگ دلہی کے تعلیمی اداروں میں ای لرننگ کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں جو طلبہ کو مختلف موضوعات میں آن لائن کورسز فراہم کرتے ہیں ٹکنالوجی کے ذریعے تعلیم دہلی کے تعلیمی ادارے ٹکنالوجی کے استعمال کو بڑھا رہے ہیں جیسے کہ آن لائن کلاسز ویبینار اور تعلیمی اپلیکیشنس انٹرنیٹ کی دست رسی انٹرنیٹ کی دست رسی کی بڑھتی ہوئی دستیابی کی وجہ سے طلبہ کو زیادہ مواد اور تعلیمی وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں